सारां हा पैह्लें जेह्का तुसें कोशन पुछा कि साढ़ै गरमियां ठंडु दा कनेआ मौसम होंदा तां आ'ऊं ओह्दा जिक्र करना चाह्नी ते मेरे घरै दे कच्छ आस पास जियां मौसम होंदा आ'ऊं सनां तां गरमियां जेह्का मौसम होंदा ओह्दा ना किश अपने ओह्दा रुतबा होंदा दिक्खो मेरा जेह्ड़ा सोआल ऐ जेह्का मिकी पुछेआ अगर ओह्दा जिक्र करां तां ओह् मिक्की पुछेआ गेदा भाई जेह्के साढ़े सीजन होंदे उद्धर दे ओह् किस स्हाब दे सीजन होंदे रामनगर दी में रौंह्ने आह्ली आं में अपने लाके दा गै सनाई सकनी आं ओह् जेह्ड़े उत्थै बारिश आह्ला बरसांत होई सेआला औंदा गरमी औंदी एह् जेह्ड़े पत्ते झड़दे साढ़ै सेआरी औंदी होर जिन्ने बी साढ़े मौसम हैन एह् किस स्हाब दे होंदे भलां उस ग्रां बिच्च उधमपुर दे लाके बिच्च होर कन्नै मिकी इक सोआल होर बी पुछेआ गेदा ओह् सोआल एह् ऐ कि पिछले कुश सालां हां तब हून बिच्च केह् बदलाब आया साढ़ा जेह्ड़ा मौसम ऐ ओह्दे बिच्च कोई बदलाव आया केह् बदलाव आया अगर आया तां अस केह् मैहसूस करने ओह्दे बारे च हून जेह्ड़ा मेरा आनसर ऐ जेह्का में उत्तर देना चाहनीं आं ओह् एह् ऐ कि जेह्का साढ़ा उद्धर दा कलाईमेट ऐ उधमपुर इलाके दा साढ़ा जेह्ड़ा कलाईमेट ऐ ओह्दे च बी जम्मू ते बाकी हर जगह कन्नै जेकर तुस ओह्दा मेल मलाप करचै तां ओह्दा बड़ा जैदा अंतर औंदा गल्ल एह् ऐ कि साढ़े उत्थे जेह्ड़ी गरमी ऐ नां ओह् गरमी बोह्त अच्छी ऐ उद्धर दी क्योंकि उद्धर गरमी पौंदी गै निं ऐ बौह्त घट गरमी पौंदी ऐ दिन रवे गी ते शाम्मी फिर केह् होंदा कि शाम्मी ओह् जंदा सूरज जंदा ते ओह्दा हा बाद च केह् होंदा कि साढ़े उत्थे ठंड पेई जंदी तरकालां होंदियां ते ठंड पेईं दी जिसलै सवेरा औंदा तां थोह्ड़ा जेह्ड़ा जेहले सूरज चढ़दा ते ओह्दा हा बाद थोह्ड़ा जेह्ड़ा तापमान बद्ध दा फिर थोह्ढ़ा जेहा उत्थै मैहसूस होंदा कि गरमी ऐ दपैह्री कुछ टैम तकर ही लूह् चलग पर जैदा लूह् उत्थै नेईं चलदी होर एह् जेह्का इन्ना सेही उद्धर दा मौसम होने पिछै बी कोई कारण ऐ कारण एह्दा एह् ऐ की उत्थे बूह्टे बड़े जैदा न उत्थें बूहटे बड़े जैदा न ते जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि उत्थैं हवा बड़ी झुलदी अगर कोई घर पक्खा बी नेईं लाए कुलर बी नेईं लाए तो घर चली दा कम्म क्योंकि उत्थैं इनें जैदा बूह्टे न अगर तुस बूह्टे थल्ले बी सेई जाओ हर घर दस पंदरां बूह्टे होंदे अग्गे पिछे पचाड़ टेर हर जगह ते अगर उत्थैं बी तुस अपना मंजा लाईयै अपना बैड लाईयै अगर तुस बेही जाओ ते अपने रमान कन्नै तुस अपना दिन कड्डी सकने अपनी रातां कड्डी सकने इस वास्तै उद्धर जेह्की गरमी ऐ ओह् बड़ी अच्छी ऐ ओह्दा हा बाद च गल्ल करने आं अस बरसांती दी बरसांत बी उद्धर दी अच्छी ऐ बस थोह्ड़ा जेहा एह् ऐ कि बरसांती बिच्च केह् होंदा कि घा बोह्त जल्दी लंबा होई जंदा फिर ओह्दा हा बाद च केह् होंदा कि थोह्ड़े कीड़े मकोड़े जेह्ड़े थोह्ड़े निक्के निक्के जेह्के होंदे रेंगनां आह्ले जेह्के जानवर होईये एह् मैंडकां बगैरा एह् बड़ियां तेआर होई जंदियां लेकिन उद्धर दी एह् ऐ कि जेह्ले मुंजी लांदे उसलै पानी बरखा जेह्की बोह्त जैदा बरखा होंदी ऐ ध्याड़ी दी पूरी पूरी ध्याड़ी पूरी पूरी ध्याड़ी झड़ी बिच्च लंगी जंदी ऐ ओह्दा हा बाद च अगर गल्ल करचै सेआले दी तां सेआला बी उद्धर दा बड़ा अच्छा होंदा मतलव जबरदस्त ठंड पौंदी ऐ बोह्त ठंड पौंदी ऐ और ठंड जरुरी बी होंदी ऐ उस बेल्लै लेकिन जेह्का में डिफरैंस दिक्खेआ साढ़ी उद्धर दी सेआरी बी बड़ी अच्छी होंदी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ सेआरी बी बड़ी अच्छी होंदी बस थोह्ड़ी त्रेल पैंदी ऐ सवेरे सवेरे लेकिन उद्दर दी साढ़ी सेआरी बी बोह्त अच्छी ऐ लेकिन इक जेह्ड़ा डिफरैंस ऐ इक जेह्ड़ा अंतर दिक्खेआ में पिछले कुश सालां हां ते हून बिच्च अगर अस करचै कम्पैरीसन तां जेह्का में डिफरैंस दिखेआ ओह् एह् ऐ की पैह्लें साढ़े उद्धर बर्फ पौंदी होंदी ही जिस्सी अस पाला आखने देसी च और डोगरी च साढ़े उत्थै बर्फ पौंदी होंदी ही पाला पौंदा हा तां मतलव कि साल दा इक दो बार पाला पौना गै पौना फिर बल्ले बल्ले इक साल बी पौना शुरु होईआ लेकिन हून पंज छे साल दा साढ़े उद्धर थोह्ड़े थोह्ड़े पलेन एरियास न प्हाड़ां हा जेह्ड़े थोह्ड़े थल्लै उत्थैं पाला पौना बिल्कुल बंद होई चुका बिल्कुल बी पाला निं पौंदा ठंड पौंदी लेकिन पाला निं पौंदा होर इक एह्दा कारण ऐ कि बूह्टे बड़े जैदा कटोईये कोई रोड़ बनिये कोई शिडकां बनी आं कोई कुश कोई कुश एह् जेह्कियां बी हून जिन्नियां नमियां नमियां चीजां बना दियां कन्सट्रंक्शना होआ दियां एह्दे कारण केह् होईया कि साढ़ै उत्थै पाला बी पौना बंद होईया क्योंकि ठंड बोह्त जैदा घटी फिर ठंड कियां पौनी ऐ क्योंकि बूह्टे गै कटोआ दे ते जेह्लै बूह्टे गै कटोंगन ते फिर तापमान गै बधना निं तापमान जेल्लै बधग तां फिर कियां पाला पौना और बरखा बा उद्धर हून घट होई गेदी ऐ कि होईं दियां घट क्योंकि बूह्टे बोह् त जैदा कटोआ दे और बूह्टे कटोंगन तां साढ़ा केह् हाल ऐ ओह्दे च कुसे कुसे कुछ निं होना लेकिन साढ़ा इंसानां बोह्त जैदा लास होना और बाकियें बी बोह्त जैदा ऐ प्रभाव ते एह्दा पौना ही पौना क्योंकि जानवरां बी अस ओह्दा जेह्ड़ा घर ऐ उस्सी अस भलेआं खत्म करी चुकने अस उस्सी नश्ट करुने उंदे घरे क्योंकि जानवरे आस्तै जंगल अस तवाह करुनें अपने स्वार्थ आस्तै अपनी स्वार्थी जिंदगी लेई इंसान इक ऐसी चीज ऐ जिस्सी बोह्त जैदा स्वार्थ ऐ बोह्त जैदा लालची ऐ इंसान दो थोए तां चार मंगदा और एह् बोह्त गलत गल्ल ऐ अस उंदा बी बिल्कुल सट्रक्चर खराब करा ने होर अपने आस्तै बी अस आपुं गै कूंहा खोदने और आपुं गै ओह्दे बिच्च पेई बी जन्ने असें निकालने आस्तै कोई नेईं औंदा क्योंकि स्वार्थ असें हर जगह् लेईं दा और आ'ऊं इ'यै इक सलाह बी देना चाह्नी कि बूह्टे कटाई घट होऐ सपैशली ग्रां च कम से कम घट होऐ क्योंकि उनें लोकें रोजी रुट्टी उ'यै ऐ और लोक गै कट्टा दे आपुं गै कट दे लेकिन फिर बी हवा ताजी कुद्धरुआं मिलनी असें उ'यै बूह्टे न उनें गै असें हवा देनी होर उंदी कटाई घट होनी चाहीदी घट कोला घट होनी चाहीदी होर बाकी जेह्ड़ा होर बाकी जेह्ड़े मौसम न ओह्दे बिच्च बी बदलाव दिखना होऐ तां सेआले च गै जैदा बदलाव लभदा ऐ गरमियें च बी इक बदलाव आए दा कि थोह्ड़ी गरमी बधा दी ऐ पैह्ले इन्नी गरमी नेईं होंदी ही हून बूह्टे बोह्त जैदा कटोन लगी पेदे जेह्दे कारण केह् होई दा की हून गरमी बी इत्थैं थोह्ड़ी थोह्ड़ी बधना लगी पेदी ऐ हून अगर इ'यां गै चलदा रेहा अगर बूह्टे कटदे रेह् ते सब कुछ करदे रेह् तां जेह्का सीटी एरिया जेह्का शैह्र ऐ ओह्दे च ते ग्रां च फर्क गै निं रौह्ना क्योंकि गरमी उत्थैं बी बड़ी बधी जानी ऐ और आ'ऊं चाह्नी कि जेह्ड़ा ग्रां ऐ जेह्ड़ा थोह्ड़ा कंढी लाका जेह्ड़ा प्हाड़ी लाका ओह्दा नजारा ही कुछ होर होंदा गरमियें बिच्च तां सिर्फ प्हाडां नां लैउड़ो तां बी बड़ा इक मनें शांति फील होंदी उद्धर दी ठंडी हवा फ्रैश हवा फ्रैश पानी गै नजर औंदा इसै वास्तै साढ़ै जेह्के प्हाड़ न उनें सच्चै गै ठंडा बड़ा साफ सुथरा रौह्ना देना चाहीदा इंसान ने और हर चीज गी गंदा गंदा ते अच्छा बनाने च इंसान दा गै बोह्त बड्डा रोल ऐ अस चाह्चै तां कुसै चीज गी अच्छा बी बनाई सकने क्योंकि साढ़ै कोल दिमाग ऐ बाकी कोई बी जिन्नी बी जातियां न कुसै कोल दिमाग निं ऐ लेकिन साढ़े कोल दिमाग ऐ और अस उस्सी इस्तेमाल उल्टा करने अस अवेयरनैस निं फलांदे अस लोके गी जागरुक निं करदे अस आपुं लालच च आईयै अपने वास्तै आपुं परेशानियां बोह्त जैदा परेशानियां बनाई जा ने अस कुछ पल दी जिंदगी ऐ कुछ सालां दी जिंदगी ऐ एह्दे बिच्च असें कुछ अच्छा करियै जाना चाहीदा नाम कमाईयै जाना चाहीदा लेकिन अस इनें बूह्टे कटने और एह् जेह्की प्रकृति ऐ निं इस अपने इन्ने जैदा रुप दस्से असें लेकिन अस केह् करने स्वार्थ च आईये नाह्ड़े रुप गी नाह्ड़े रगं रुप गी चेंज करने दी कोशिश करने अस बदलाव लाने दी केशिश करने और इस्सी प्रकृति गी अस नश्ट करा ने क्युं क्युंकि पैह्ले जो चीजां हियां हून ओह् चीजां नेईं होंदियां बोह्त जैदा डिफरैंस आई चुका एह् साढ़े कारण आई चुका इत्तै गल्लै मेरी इक सलाह् बी ऐ कि एह् पेड़ दी जेह्की कटाई ऐ एह् नेईं होनी चाहीदी धन्नबाद